हेलौ औ लोगो नै ओरैनो दङ मोजाङैनो दंथ'यो ए जाफैदो माला फैनो सान्दों बोथोरा बोथोरा मोजांथार बेरायनोलाय एसे थान्दा जाबावनांगौमोन माबा अक्ट'बर अक्ट'बर नेक्स्त विक आव फैबा मोजां जागोन नामा लोगो फैलाबा गोजाङाबो गोलोमाबो आराम जायो ना थान्दा हां गोलोमा हां बोथोरा मा होन्दों लोगो लामाफ्राथ' मोजां जाजोबबाय मोजाङालाय जोंनि चिराङाव बेरायनोबा मोजां मोजां जाबाय बायदिसिना नुसै औ मोजां नुबाय औ बेसे गोबाव फैबानो जाबाय दे औ बेरायनो लांगोन आं नोंसो बबाव बेरायनो गासिबो देखायजोबगोन दा मोजां जाजोबबाय चिराङाव औ देखायजोबगोन दे आब'

दे फैबानो जाबाय फै औ मोजां मोजां रिर्जट जाबाय गोदो लुलांना गालांनायफोर मोजां मोजां दं चिराङाव दे देखायजोबगोन दे औ मोजाङैनो दङ दे होनबालाय